ہمارے علاقے میں شادیاں شادیوں میں انتظام بہت بہت دھوم دھام سے ہوتی ہے دونوں دونوں خاندانوں میں جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو تو تو بہت خرچ خرچ کیا جاتا ہے بہت طرح کے کھانے کی تیاری کی جاتی ہے پہلے لڑکے والوں کی طرف سے کچھ مہمان آتے ہیں اور لڑکی لڑکی کے لیے کچھ کپڑے اور میک اپ کی کی کے سامان بھی لاتے ہیں پھر کچھ کچھ رسموں رچھوں رسم و رواجوں جو رسم و رواج جو بہت پرانے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں اس سے استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں پھر مہمان کھانا کھاتے ہیں اور اور دلہن کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں اسی بیچ میں شادی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے یہی یہی سب ہوتا ہے ہمارے ہمارے شادیوں کے شادیوں میں